हालींच गोंयां गोंय सरकारान अग्रिकल्चर कॉलेज सुरु केलां जातुतल्यान भुरगीं बीएसी इन अग्रिकल्चर करुंक शकतां तशेंच ओल्ड गोवा आशिल्ल्या आयकर हातुंतल्यान गोंया सेंद्रीय भाजयो खत गांडूळ खत कोको पीट कशें तयार करचें हाची शेतकारांक तशेंच हेर लोकांक जाणविकाय दितात अळमी काळो तांदुळ ह्या हांची लागवण कशी करची आनी ती कशीं विकसित करची हाचेय बी तें जाणविकाय दितात काळो तांदुळ आज काल खूब प्रसिध्द जालां जो डायबेटिजाक बरो पडटां आनी गोंयच्या शेतकाऱ्यांनी काळो तांदुळ रोंवंचो हाचें तें प्रशिक्षण दितात